देखिए हम लोग हमारे आस पास प्राइवेट अस्पताल जो हैं इनमें हमको इलाज कराना और खर्च के मामले में हम लोग बात करें अगर आपको तो हम लोगों को तो किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है वह इस प्रकार से हैं कि हमारे क्षेत्र में हॉस्पिटल हमारे जो आस पास हैं जैसा कि एक पहला अस्पताल जो है हमारा नर्मदा अपना अस्पताल है जो नर्मदापुरम में उपलब्ध है जे हमारा हम लोगों को पास में पड़ता है दूसरे अस्पताल की बात अगर हम करें तो न्यू पाॅन्डे हॉस्पिटल है अगर तीसरी अस्पताल की बात करें तो हम लोग ए हमारा केशव हॉस्पिटल है वीना फैक्चर हॉस्पिटल है हॉट हॉस्पिटल भी है हमारे नर्मदापुरम में चार पाँच हॉस्पिटल जो प्राइवेट हैं यह हमको पास भी पड़ती हैं लेकिन

सरकार के द्वारा जो योजनाएँ भी काफ़ी चलाई जा रही हैं और बताया जाता है कि इनमें पाँच पाँच लाख रुपये तक का इलाज किया जाता है लेकिन हम लोगों अक्सर देखते हैं कुछ गरीबों के पास पैसे की व्यवस्थाएँ नहीं रहती हैं और वह कें सरकार की मदद की गुहार लगाते हैं लेकिन उनका इलाज समय पर फ़िर भी नहीं हो पाता है बात हम करें आयुस्मान कार्ड की तो सबसे पहले आयुष्मान कार्ड लागू प्राइवेट अस्पतालों में भी हमारा नहीं हो पाता है दो दिन बाद डउडर उसको लागू करते हैं जब तक कम से कम लगभग एक से डेढ़ लाख रुपये खर्च हो जाता है जो गरीबों पर काफी मायने रखता है और किसी व्यक्ति की अगर पैसे की व्यवस्था नहीं हो पाती है तो उनको मौत का सामना भी कराना पड़ता है तो इस प्रकार की हम लोगों को कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है चाहे प्राइवेट हो या सरकारी हो सभी में हमको इस प्रकार से कठिनाइयों का सामना अपन करना पड़ता है और